जोङो बे क'क्राझार तिनालिआवनो अमा बायो बिदिनो बायनानै न'आव फिसियो जों अमानो थास' हायो थास' हानानै रुनानै होयो गुन्दैजों लगायनानै ओमफ्राय बेखौनो गिदिर देरबा जोङो फानो फाननानै बिदिनो न'फ्राव एसे एनै सोलिनाय गथ'फोरनि थाखाय फरायनाय आरिनायनि थाखाय जों सोलिनायनि थाखाय बेखौ फान्नानै गथ'फोरनो एसे एसे होयो ओमफ्राय जोङो बिदिनो अमा फानोबा मा मोनो जोंलाय सिथारनानै फानोबा बिदिनो एखमबा सयहाजार फासहाजार बेबायदिल' जोङो मोनो आरो अमा मासेआव आरो जोङो बेखौनो आरो नों बेखौनो बायफिन बावदोलाय फिसाखौ बायफिननानै बेखौनो आरो फेदेरबावो जोङो बिदिनो थास' हानानै रुनानै फेदेरो ओमफ्राय जोङो उनाव दा थायो अमा मासे थायो मोसौ थायो मानैसो बिदिनो गाइ मासे हालुवाफोर थायो आरो ओमफ्राय जों बेखौ माबायो हालुवाजोंथ' हालौवबाय माइ गाइयो जोङो बेजोंनो माइ गाइनानै बेजोंनो एफा एफा फेहेरलांसै मोसौ गाइ थायोबा गोरलै जायोबा जोङो गाइखेर सेरनानै फानो एखमबा न'फ्राव लोंनायनि खालामो एखमबा मोजां बिदिनो माबायो आरो जों फेदेरो ओमफ्राय दाउ दङ' दाउखौबो बिमा मानै माथाम दोनो बिमा मानै माथाम दोननानै बिदिनो बिदै दैबाय फिसा एरबाय तिनालि हाथायावनो फानहैयो क'क्राझार तिनालिआवनो फान्नानै बेजोंनो एसे माबायो आरो जोङो फेहेरलाङो गान्नाय जोमनाय दानाय लुनाय आरो गथ'फोरनो होनाय बेफोरखौबो जों बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनानै होलाङो आरो गथ'फोरनो ओमफ्राय दा जों अमा बायफिननो माबायो बेजोंनो दाउ मा दङ' दाउ दङ' अमा दङ' मोसौ दङ' ओमफ्राय बिदिनो दंजोबो आरो मावजिबो दंबावोसो सैमा मासे मावजि मासे दंबावोसो जोंनाव बो ओमफ्राय बेखौनो बिसोरथ' जाजाया लोंजाया नालाय बिदिनो बेखारखा नालाय बिसोरो बे दाउ अमाल'सो जोंना मोसौ बेफोर जों आबाद मावबाय आरो जों बेजोंनो ओं होन्नाया बेनोसै ओमफ्राय